یہ مسلمانوں کا اجمیر شریف ہے جہاں ہم سب جاتے ہیں وہاں پہ ایک میلہ لگتا ہے عرس کا میلہ کہلاتا ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اپنی منتیں لے کر اجمیر شریف میں اور وہاں پہ جو بھی ان کی منتیں ہوتی ہیں وہ مانگتے ہیں اور اپنی چڑھاوا چڑھاتے ہیں وہاں پہ دیگیں وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں چادر چڑھائی جاتی ہے ایسی جگہ اور وہاں پہ میلہ بہت بڑا لگتا ہے ہمیں کچھ لینا ہے وہاں پہ اور بھی سامان ملتا ہے لینے لینے کا گھوم جہگیں ہیں بہت دور دور سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اپنی منتیں لے کر مراد لے کر اور جب پوری ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں اجمیر شریف ہے ایسی اور بھی جگہ ہے جامع مسجد ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں نماز وغیرہ پرڑھتے ہیں اور وہاں پہ مسجد کے پاس مینا بازار ہے وہ بازار میں جا کے اپنی عید وغیرہ کی شاپنگ کرتے ہیں یہ سب جگہیں ہیں جہاں ہمارے مذہب کے لوگ مسلمان وغیرہ سب جاتے ہیں اور میلے میں بہت بہت دور دور سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں آ کے اپنی خوشی سے گھومنے کے بر اس طور پہ بھی آتے ہیں اور